ऐ ऐ बिदिनोसैलै मोजां गाज्रिनि गेजेराव खोथिया फोनो गैयालै सिन्थासो जाना दङ गैया सैस आंहाथ' रानजोब्बाय सिन्थासो जानानै दं आं नङाबा अखानि अखा हागोन बादि नामखौनो लाया माथो खाथि खाला जाम्फैबो गैयालै जोंना जारलाथार ओम ओम दाथ' हनै जाया बोरै सौहानो आच्छा बे हालेवनाय' ट्रेकटर हालेवनायनि दामफ्रा बेसे बेसे नोंसिनिथिंजायलाय बिगायाव बेसे थाङो जेनबा पास्स' ओमफ्राय माइ गायग्राफ्रालाय फिनसे द्लाम थाङो माथो खरसाबो आजिखालि

बेराद खरस दङलै माथो मावनानै जानायावबो ऐ आंथ' सिन्थासो जानानै दंलै मारै जाबावगोन देग्लाय मा माखौथ' फोदों नोंलाय दे एबारलाय ओम आं एबारहाय जोसा एसे लादेरलायनो नागिरदोंमोन ह अखायानो ओम ओम नायसै खाफालाव मा लिरनाय दङ दे होमबा खालामनांसिगोन उफाय गैया जाहैबाय ओम दे औ